उत्तर प्रदेश में कला ऐं जेको शिल्प जो असां स्थानीय समुदाय में शामिलु कयो था उहो हिक ॿिए सां मिली करे झुली करे या उन जे बारे में कैंप लॻाए करे या उन सां मिलंदा झुलंदा हिकु विषय खणी करे उन्हनि जा संस्थान खुॾण सां शामिलु करे सघ कयूं था पिया ऐं उन विषय खे खणी करे असां हिक ॿिए सां वीचार विमश करे करे शामिलु करे सघूं था पिया ऐं उन जे बारे में जेके संस्थायूं खोलूं था पंहिंजे ॿारनि खे उन में दाख़िलो करवाए करे उन जे बारे में पढ़ायूं था पिया त इहो उन जी कला ऐं शिल्प खे असां अॻिते वधायूं था पिया इन ई द्वारा असां शामिलु करे उन खे अॻिते वधाए सघूं था